मैं अपनी रसोई में मौजूद जितने भी बर्तन हैं उनको बारी बारी से बताना चाहूँगा सर्वप्रथम तपेली तपेली का उपयोग हम दूध गर्म करने में छोटी तपेली का उपयोग हम चाय बनाने में उसके अलावा स्टील के जो छलनी रहती है उससे हम चाय छानते हैं उसके अलावा कड़ाही कड़ाही का उपयोग हम सब्ज़ी बनाने में करते हैं थोड़ी बड़ाई का बड़ी कड़ाही है तो उसका हम तेल डाल कर जो पूड़ी तलते हैं ना पूड़ी तलने में भजिया निकालने में और पिंगल तलने में और छोटे छोटे जो भी आइटम रहते हैं बच्चों के उनको तलने में हम उपयोग करते हैं और बहुत बड़ी कड़ाही जो रहती है कभी अगर ज़्यादा लोग हुए या कोई घर में फंक्शन हुआ तो फिर हम ज़्यादा लोग के लिए बड़ी कड़ाही का उपयोग करते हैं उस बड़ी कड़ाही में हम फिर उसमें ज़्यादा मात्रा में तलने का काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजन कर सकें और एक साथ ज़्यादा सो सामान हम निकाल सकें इसी प्रकार चम्मच छोटी चम्मच है बड़ी चम्मच है और उससे बड़ी चम्मच भी है तो छोटी चम्मच का उपयोग हम छोटे टी स्पून जिसको बोलते हैं चायपत्ती शक्कर उसको उपयोग करते हैं उसके बाद जो बड़ी चम्मच है उसका उपयोग हम हमारे घी निकालने में या हमारे अबको सामान निकालने में और डालडा घी देशी घी उसको हम उस पे से उपयोग उसको भरने में उपयोग करते हैं उसके बाद एक खोंचा होता है बड़ा खोंचा तो बड़े खोंचे से उसमें उस उससे हम बेसन हिलाने में या रवे का वो रवे को रवे को हिलाने में या मठरी बनाने के पहले हम रवे को सेंकते हैं तो उसको उसको सेंकने में ऐसे उपयोग हम उसका भी करते हैं तो इस प्रकार से हम अलग अलग बर्तनों का उपयोग अलग तरीके से कि चिमटे का उपयोग भी ऐसे तो चिमटे का उपयोग हम रोटी सेंकने में करते हैं कि हमारे सो हाथ नहीं जलते हैं फिर तवा है तो तवे में क्या करते हैं के छोटा तवा है उस पर हम रोटी सेंकते हैं और थोड़ा सा बड़ा तउवा जो है ऐसा एक कड़ाहीनुमा तवा जो रहता है उसको बिलकुल फ्लेट रहता है उसमें हम जलेबी भी तलते हैं उसी प्रकार बिना बिना ड जो रहती है बिना कान की जो कड़ाही रहती है उसका उपयोग भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं तो इस प्रकार से और जो बड़ा बड़ी परात रहती है बड़ी परात को हम आटा घुनने में करते हैं उपयोग करते हैं और स्टील की जो बड़ी कोठी है उसमें आटा रखते हैं और छोटे छोटे डब्बे जो हैं हमारे किचन में छोटे डब्बे में किसी में चावल है किसी में दाल है किसी में मूंग की दाल है किसी में दलिया है किसी में बेसन है किसी में किसी में ज्वार का आटा है किसी में बाजरे का आटा है किसी में अलग अलग प्रकार से सब आटे और बेसन की जो वेराइटियाँ हैं उनको हम उस पर डब्बों में अलग अलग विभागों में बाँट देते हैं और ज वहाँ पर खान में जमा देते हैं ताकि हमें अगले दिन जब काम करें हम जब भी काम करें तो हमें तकलीफ न आए इस प्रकार से किचन की सारी व्यवस्था होती है और छोटे छोटे जो वो जो खन है उन खनों में हमने छोटे छोटे कटोरी जमा रखी है तो कटोरियों में छोटी कटोरी है जो और उसके अलावा प्लेट है तो प्लेट में हम सब्ज़ी लेते हैं छोटी प्लेट में सब्ज़ी लेते हैं छोटी कटोरियाँ हैं उन कटोरियों में रायता लेते हैं और छोटी छोटी जो कटोरियाँ बड़ी कटोरियाँ जो रे थोड़ी रेहती हैं मिडल साइज की उसमें हम खीर लेते हैं तो खीर आम का रस श्रीखंड और और प्रकार की इस प्रकार की कटोरी का उपयोग हम करते हैं और छोटी चम्मच है स्टील की उनको हम उससे खीर खाने में श्रीखंड खाने में और इस प्रकार से उसका उपयोग कर लेते हैं रायते के लिए हमान अलग से छोटी चम्मच अलग है हमें रायता पीने के लिए तो रायता में बूंदी रहती है तो उसको खाने में भी उसका उपयोग भी हम करते हैं तो इस प्रकार से हमारा हर बर्तन का उपयोग हम विधिवत तरीके से करते हैं और सारे किचन की सामग्रियों का उपयोग हम बारी बारी से करते हैं और उसके बारे में समझते हैं